میری تحریر پر بہت سے مصنفین اور فکری شخصیات کا اثر رہا ہے اور میرے لیے ایک تحریری سرپرست یا رول ماڈل کا ہونا بہت اہم ہے یہ لوگ میری تحریری فکر کو مضبوط کرتے ہیں اور میرے خیالات کو نئے زاویے فراہم کرتے ہیں اردو ادب میں میں نے بہت سے مصنفین سے سیکھا ہے علامہ اقبال کی فلسفیانہ شاعری اور فکری بلندی نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے ان کی تحریریں انسانی عظمت خودی اور قوم کی بیداری کے پیغامات سے بھرپور ہیں جو میرے اندر فکری گہرائییں پیدا کرتی ہیں ان کی سوچ نے مجھے سکھایا کس طرح لفظوں کے ذریعے ایک بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اسی طرح منٹو کی کہانیوں نے مجھے سچائی بیان کرنے کا حوصلہ دیا ان کی بےباک تحریریں انسانی زندگی کے کٹھن حقائق کو سامنے لاتی ہیں اور یہ بےخوفی مجھے اپنے خیالات کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بیان کرنے کی تحریر دیتی ہے منٹو کا انداز بیاں اور حقیکت پسندانہ نقطۂ نظر مجھے اپنی تحریروں میں حقیقت کو اہمیت دینے کی تلقین کرتا ہے اردو کے علاوہ میں عالمی ادب سے بھی متاثر ہوں چارج آرویل کی تحریریں خاص طور پر انیس سو چوراسی میں اور انمل فارم نے مجھے یہ سکھایا کہ کیسے ایک مصنف سیاسی و سماجی مسائل پر گہری نظر ڈال کر قارئین کے دل و دماغ کو جھجھوڑ سکتا ہے ان کی تحریریں میرے لیے ایک رہنما ہیں جب میری معاشرتی مسائل یا ناانصافی کے موضوعات پر لکھتا ہوں مجموعی طور پر ان ادیبوں اور شاعروں نے میری سوچ اور تحریری اسلوب کو نکھارا ہے اور میں ان کی رہنمائی کو اپنی تحریروں میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں